हैल्लो हांजी एह् तुंदे कोलो ना मैं सूट सिलाने हे इक दो जी जी तुस तुस नमें नमें डिजाइन दे तुस सारे पाए दे होंदे ठीक ठीक ऐ एह् में ठीक ऐ मैं ना तिन सूट सिलाने मैं तिन सूट सिलाने ते एह् इक ते प्लाजो सिलाने उं'दे पाकिस्तानी डिजाइनिंग आह्ली जेह्ड़ी कुर्तियां होंदी नि पाकिस्तानी डिजाइनिंग आह्ली ओह् तुस मि सिलाई देओ ठीक ऐ ठीक ऐ अज्ज शाम्मी बेल्लै मैं तुंदे कोल आंग ते तुसें मैं कपड़ा देंग ठीक ऐ ते तुस मेरी इक दो ते मिगी कन्नै जल्दी चाहिदे मिगी जल्दी चाहिदे दो त्रै दिनां च तुस सिली दिओ मिगी ठीक ऐ फिर मि शाम्मी वेल्ले आनी आं तुंदे कोल ते फिर मैं सूट देई आनियां तुसें गी ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ